नमस्ते नमस्ते कह रहे हैं हमारे घर पर एक शादी पड़ी है तो हमें बेड की आवश्यकता है कितने का है वो शीशम वाला हाँ जो नीम की है और सागौन वाला आपका बहुत थोड़ा महँगा है तो वही और उसको मतलब उसमें सोफे वोफे हैं क्या आपके पास कितने का है वह थोड़ा इतना महँग इतना महँगा दे रहे हैं आप जी और उसमें चेयर है क्या आपके पास चेयर लकड़ी का है ना वह कौन सी लकड़ी है इस समय जामुन की नहीं है क्या और नीम भी होगी और उसमें आप सबसे अच्छी कौन सी है उसमें सबसे अच्छी कौन सी है जमुआ की कितने की है वह आप बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं कितना तक कम करेंगे आप हमें थोड़ा उसमें चाहिए था दो चार ज़्यादा अब कितना महँगे दे रहे हैं आप

नहीं हमें यह जामुन की चाहिए था आप बता रहे हैं कि इसमें छब्बीस तीस हज़ार का बता रहे हैं हाँ तो लेबर चा ले लेबर चार्ज है तो सब कुछ उसी में दे देंगे का नहीं तो थोड़ा कुछ और करिए तो बात करें आपसे अरे हमें जल्दी चाहिए इधर ही नवंबर माह में नहीं तो आप थोड़ा महँगा दे रहे हैं थोड़ा उसको कम करिए जमुआ की बीस हज़ार में दे देंगे अच्छा अच्छा चलिए ठीक है तो हम आपको बता रहे हैं अभी ठीक है नमस्ते